जय झूलेलाल यश असां ॿुधो आहे तव्हां गणपति जो जेको त्योहारु आहे जाम सुठे नमूने सेलिब्रेट कंदा आहियो छा तव्हां असांखे ॿुधाईंदो तव्हां कहिड़े नमूने उहो त्योहारु सेलिब्रेट कंदा आहियो ताकी असां बि सुठे नमूने उहो त्योहारु सेलिब्रेट करे सघूं जय झूलेलाल असां गणपति जाम वॾे पइमाने ते सेलिब्रेट कंदा आहियूं ऐं ईअं त्यारी ॿ टे महिना अॻु ई शुरु थी वेंदी आहे हिनजे पुठियां जाम वॾी महिनतु लॻंदी आहे असांजे मुंबईअ में जाम वॾो फेस्टिवल इहो थींदो आहे असांजे हितां परेल वकशॉप में जाम वॾी वॾी गणपति ठहंदी आहे जिते जॾहिं गणपतिअ खां हिकु महीनो पहिरियों ईअं गणपति निकिरियूं छॾिंदी आहे छा त हुननि खे जाम वॾी डेकोरेशन करिणो हूंदो आहे इहे गणपतिनि जो माहौल ई जाम अलॻि थींदो आहे तव्हां असां सां गॾु अचो ऐं तव्हांखे बि मां ॾेखारिंदुमि त छा धूम मची रहंदी आहे इहा परेल परेल में हिकु सां हिकु गणपति ठहंदी आहे ऐं जाम वॾे वॾे पइमानिन ते ठहंदी आहिनि हिकु ॿ वीह वीह फुटनि जी पंजुवीह फुटनि जी टीह फुटनि जी गणपति ठाहींदा आहिनि ऐं उन्हनि जे पुठियां जाम महिनतु लॻंदी आहे इहो कारखानो जून में ई शुरू थी वेंदो आहिनि अलॻि अलॻि मंडल ऐं पंडालनि जा माण्हू अचे गणपति बुक करे रखंदा आहिनि ऐं उन्हनि खे स्टाइल बि ॿुधाए त रखनि ऐं हिन सालु त जाम जय श्री राम जा गुण था गाइनि त हुननि खे चवनि था त गणपति हनुमान जे स्टाइल में या राम भॻिवान जे स्टाइल में ई हुजण घुरिजे त हाणे हिन दफ़े मां ॾिसां थो ज कारखाने वञी रहियो हुउमि त हुते मां ॾिसां पियो त गणपति राम भॻिवानु ऐं हनुमान जे स्टाइल में ई पिया ठवनि ऐं केॾी त गणपति महाराजा ऐं किंग जे स्टाइल मां बि था ठाहिनि सघनि था ऐं ईअं गणपति हाणे अगस्ट जे महीने सां ई निकिरण घुर्जन आहिनि छा त हुननि खे हुननि जे पंडालनि में डेकोरेशन करणी हूंदी आहे तॾहिं उहे धूम धामनि सां गणपति खणी वेंदा आहिनि पंहिंजे पंहिंजे पंडालनि में ढोल डीजे एन बैंजो त घुराइनि ऐं हुननि से हुनजे गणपति जो स्वागत थींदो आहे पंडालनि जे ॿाहिरि जाम वॾी रंगोली कढंदा आहिनि ऐं हुन ढोल सां स्वागत कंदा आहिनि ब ॿार फटाका बारिंदा आहिनि छा त हुननि जो भॻिवानु अची रहियो आहे ऐं उन जा माहौल ई तॾहिं अलॻि हूंदो आहे मां त चवंदमि तव्हां अचो ऐं असांसां इहो गॾु नज़ारो ॾिसी वरितो छा त मुंबई राति में शाम ई लॻंदी आहे इहो कुझु अलॻि ई अहसासु थींदो तव्हांखे इहो लॻंदो ई कोनि चाहे राति जा ॿ लॻा या हिकु लॻा आहिनि इहो त लॻंदो शाम जा सत या अठ ई लॻा पिया आहिनि हेॾो वॾो मेलो लॻी वेंदो आहे असां हितां लाल बाग जा राजो जाम वॾे पइमाने ते हुननि जा दर्शन करे रहंदा आहिनि लोग जन माण्हुनि जी मन्नत पुरी थी रखे थींदी आहे त माण्हू बि वेंदा आहिनि राति राति ताईं वेंदा आहिनि ॿ ॿ ॾींहं लाइन में बीह करे उन्हनि जा दर्शन वठी ईंदा आहिनि

मां त पंज ॾींहंनि ई अ पंजनि ॾींहंनि जो ई अ गणपति विराईंदो आहियां तव्हांखे बि मां चवंदो अची करे मुंहिंजे घर में दर्शन करी वठी वञो ऐं ॾिसियो ॾिसो त कीअं असां बि घर में हुननि जी पूजा ऐं अर्चना कंदा आहियूं त तव्हांखे महिरबानी तव्हां अची वञो ऐं ॾिसी खणी ॾिसी वरितो सभु